हमारे यहाँ कभी ऐसा होता है हमारे यहाँ मुर्गीपालन जैसे मुर्गीपालन होती है तो किसान जो है ना अपने खेत या उनका बड़ा सा घर होता है घर के पीछे मुर्गीपालन करते हैं तो हमें कोई बिमारी ना फैलें या मुर्गों को कोई बिमारी ना फैलें उनको अच्छे से टीकाकरण किया जाता है उनका टीकाकरण होता है उनको किस दवाई की ज़रूरत हैं वो किसान भाई ध्यान रखते हैं कि हमारे मुर्गों को ये दवाई का ज़रूरत है जिससे हमारे आस पास का वातावरण ठीक रहे कोई बीमार ना हो उनको दवाई दी जाती है और उनकी साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कोई उनसे बीमार ना हो हमारे मुर्गा कभी कभी होते हैं कि वो मरने लगते हैं तो हमारे किसान भाई उनको टीकाकरण करवाते हैं उनकी दवाई लाते हैं उनको अच्छे से दवाई खिलाई जाती है उनका साफ सफाई हर चीज़ अच्छे से रखते हैं ताकि हमारे गाँव आस पास के लोग जो है इससे प्रभावित ना हों बिमार ना पड़ें बस इतना ही हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं